جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ میں نے ابھی تک کیا کیا پڑھائی کی ہے کن کن سبجیکٹ کی پڑھائی کی ہے کہاں سے کی ہے ہاں میں نے پہلے تو سب سے پہلے مدرسے میں ایڈمشن لیا تھا وہاں سے قرآن پاک کا ناظرہ کیا اور حفظ کیا اور وہیں بیسک میری پڑھائی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے اسلامیہ انٹر کالج میں ایڈمشن لیا چھٹے سے اور انٹر تک کی پڑھائی ہم نے اسلامیہ انٹر کالج میں کی اس کے بعد ہم نے گاندھی فیض فیض عام کالج میں ایڈمشن لیا بی اے بی اے کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ایم اے کیا ایم اے اردو سے کمپلیٹ کیا اور اس ایم اے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے ایڈمشن بی ایڈ میں لیا بی ایڈ بھی ہم نے جی ایف کالج سے ہی کیا اس کے بعد بی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اب میں اسلامیہ انٹر کالج میں بچوں کو درس دیتا ہوں اور یہی ہمارا کا روٹین ہے